हलो नमस्कार मैं मैं इंटर कर चुकी हूँ पढ़ाई अच्छी चल रही है मैम

हाँ चल रही बस वही पढ़ रहे हैं घर पर रहते हैं और आगे पढ़ना चाहती हूँ इंटर क् इंटर कर चुकी हूँ बी ए करना है बता दीजिए इंटर मैम क्या सब्जेक्ट लेना है किस में आसान रहेगा किस में अच्छा रहेगा काउंसलिंग क्ला

साइंस साइंस साइंस सही रहेगा

हाँ हिन्दी तो लेंगे हीं मैम हाँ हिन्दी जरूरी है

हाँ मेहनत तो आगे भी है कि पढ़ाई है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी

ओ आप साथ देखते भी हैं